ब्रह्मांड में कई सारे ग्रह ऐसे हैं जिस पर जीवन यापन किया जा सकता है पर अभी इसके बारें में कोई भी खास जानकारी नहीं मिल पाई है जिसकी वजह से अभी दूसरे ग्रहों पर लोगों को नहीं देखा गया है तकनीकी बहुत ही ज़ोरों से बढ़ती जा रही है इसलिए अभी मंगल ग्रह पर मंगलयान को भेजने के बाद पता लगाया गया है कि वहाँ पर जीवन संभव है या नहीं और यही सब प्रक्रिया देखने के लिए चाँद पर चंद्रयान भी भेजा गया है कभी कभी तो एक बार पिछले समय की बात है कि चाँद पर पानी देखा गया था पानी जीवन की मूलभूत इकाई है इसलिए किसी भी ग्रह पर जीवित रहने के लिए सबसे पहले तो हवा और पानी होना चाहिए